जंहिंमहिल मां सभिनि खां पहिरीं बार रोटी पई ठाहियां माने सभिनि खां पहिरीं कढ़ी चांवर ठाता मुंहिंजी मम्मीअ न मूंखे सभु ॿुधायो हुअंई की कीअं कीअं मूंखे कढ़ी चांवर ठाहिणा आहिनि मुंहिंजी मम्मी मूंखे ॿुधाइ करे कहिड़े कम सां ॿाहिरि हली वई माने सभिनि खां पहिरीं चांवर रखा जंहिंमें माने ॿ गिलास पाणी विझा ऐं चांवर जेका मम्मी पिसाये वई उहे विझा और हिक जन जो लूण विझो और थोरो सौ तेल विझो तंहिंखां पोइ मां चांवर रखी करे अंदरि हली वयमि पंहिंजो कम करण पोइ कुझु टाइम खां पोइ मूंखे यादि आयो की माने चांवर रखा आहिनि जंहिंजो मां गेस बंदि करण भुलजी वई आहियां और टाइम बि ॾाढो थी वियो तंहिंखां पोइ मां वञी करे डिठो त चांवर सड़ी विया तंहिंखां मां तंहिंखां पोइ मां चयो की हलो कोई ॻाल्हि कोन्हे की जब तक मां कढ़ी थी ठाहे वठां तंहिंखां पोइ मां कढ़ी रखो त मां जीअं ई बेसण खे भिनास पई त मूसां घटि भूनो ओर उहो कलर न आयो बेसन में और उहो गाड़ो पन ना आयो तंहिंखां पोइ माने हुनमें पाणी विझी करे चङो फेटोमास त सही थी वियो तंहिंखां पोइ कढ़ी और चांवर जेका मुंहिंजा सड़ी विया जंहिंमें मां चांवर बि घटि जी विया जेका मुंहिंजा सड़ल चांवर हुया उहो माने अलॻि करे रखी छॾिया और माने चांवर वड़ी सां पिसाए करे और वड़ी सां ठाता जंहिंजे कारण मुंहिंजी कढ़ी सही न ठती तंहिंखां पोइ माने पापड़ बि पचाया